आंनि खाथि खाला जायगायाव मुंदांखा फरायसालिमा दङ होनोब्ला जोंनि अदालगुरियाव मोनसे दङ अदालगुरि कलेज बे अदालगुरि कलेज लोगोसेयैनो नैबे माजबातआव दङ मोनसे माजबात डिग्रि कलेज लोगोसेनो टंलायाव दङ मोनसे टंला कलेज बिदि दङ दा नैबे अदालगुरियावहाय जिथु फरायसालिमा दङ बे अदालगुरि कलेज एबा बर'आव बुङो अदालगुरि जौमा फरायसालि दा बे अदालगुरि जौमा फरायसालियाव आंनि नोजोराव बे मोनसे सिगांसिन गायसननाय मोनसे फरायसालिमा बेयो आरो बे फरायसालिमाया दिनैसिम गोबां मोजां थाखोआव जौगाबाय दा बेनिखायनो बे अदालगुरि जौमा फरायसालिया दिनै गोबाङानो बे अदालगुरि जौमा फरायसालियाव फरायफैयो जोंनि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां माखासे फरायसाफोर दङ बिसोरो बेयाव फरायफैयो दा बेनिफ्राय बे अदालगुरि जौमा फरायसालियावहाय आंनि न'खरनिफ्राय सासे दङ आंनि बे मा होनो बे जाहैबाय बिबोनां सासे दङ दा बे बिबोनाङा बे जौमा फरायसालियाव फरायगासिनो दङ बिथाङा मा होनो आरिमु आयदायाव बिदि मा होनो डिग्रि लाबाय थादों बेनिफ्राय बिथाङाबो मोजां मोनसे आयदाखौ लानानै बियो दायो मा होनो डिग्रि फरायगासिनो दङ खोब मोजां लोगोसेयैनो बे जाहैबाय दासिम जोबथ'याखै दासो बियो फर्थ सेम मोनदों फर्थ सेम होनना बुङो ब्रैथि सेम दा बे ब्रैथि सेमाव बियो फरायगासिनो दङ बेनिखायनो आंनि नोजोराव नैबे जोंनि खाथियाव थानाय अदालगुरि जौमा फरायसालिया बयजोंबो मिथिजानाय आरो माखासे बिदिनो दंबावो जेरै आं इसे आगोलाव मख'नाय माजबातनि डिग्रि कलेज होननाया बेयावबो दङ जोंनि गामिनिबो फरायहैनाय दङ आं मुंखौ बारा मोजां मिथिलिया खिन्थु आंनि न'खरनिफ्राय नैबे बांसिन मिथिजानाय फरायसालिमा होनबा अदालगुरि जौमा फरायसालि बेयाव फरायनायानो बांसिनखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे बिदिनो गोबां फरायफैयो गुबुनखौ बुंनो हालिया नाथाय आंनि नोजोराव आंनि खाथिसिनाव थानाय मुंदांखा फरायसालिमा होनोब्ला जोंनि अदालगुरि जौमा फरायसालियानो मुंदांखासिन होननानै आं फोथायो आरो बिदिनो मानियो लोगोसेयैनो आंनि न'खरनिफ्रायबो बेवहाय जिथु फरायगासिनो दङ दासिमहालागै बे आंनि बिबोनांनि फरायनायाबो जोबथ'आखै